हैलो आं हां जी में गलत बोल्ला नी में माऊंटेन मतलब कि जेह्ड़े लोग प्हाड़ चढ़दे उनेंगी गाईड करनी होन्नी ते बोल्लो अच्छा उद्धर तुस इस बेल्लै जाह्गे ते जादै कुछ निं छत्तरी ते इक्क दौ थोह्ड़े गैस रक्खी लैयो अपने कन्नै रक्खी लैयो ते शूज़ जां कोई स्लीपर बगैरा रक्खी लैयो थे अगर माऊंटेन आह्ली साईड जदाना ते उत्थें बरखा हर टाईम होई सकदी ते इक्क जैकेट बी रक्खी लैयो अपने कन्नै होर खानै बास्तै आक्खो ठंड बगैरा उद्धर होंदी ऐ ते अपने खानै पीने आह्ला समान घरा लैना होग घरा लेई सकदे ते थाह्नूं सबकुछ एबेलएवल मिली जाना रस्तै गै ओह्दा कोई चक्कर निं ऐ अं ते चलो ठीक